करोना दे टाइम पर न मेरी भांजी दा बर्डे ही ते मिगी कोई समझ नेईं ही आ दी में उसी बेचारी गी केह् गिफ्ट देआं ते दकानां बी सारियां बंद हा ते उद्धरा लाकडाउन लग्गे दा हा मतलब के अपने घर च गै रौह्ने पौंदा हा फिर में सोचेआ कि में उसी इक अपने हत्थें दा बनाए दा इक गिफ्ट देई ओड़ां फिर में ओह्दे बास्तै कार्ड बनाया कार्ड बनाया ते फिर में ओह्दे उप्पर ओह्दा नाम बगैरा लिखेआ ते बर्थडे बगैरा विशिस लिखियां फिर में उसी आखेआ महां चल में कार्ड बनाइयै रक्खेआ फिर में आखेआ छड़ा कार्ड गै देना बी चंगा नि लगदा चल इक बुक्केज़ बी बनाई लैन्नी आं फिर में इक गिफ्ट आह्ला जेह्ड़ा पेपर होंदा ओह् लेआ फिर ओह्दे बिच्च में फ्लावर ले साढ़े घर बगीचे च बड़े फ्लावर न फ्लावर ले फिर में उ'नेंगी गलाई बिच्च ना इक्क बुक्केज़ बनाया फिर ओह्दे बाद च में सोचेआ चल इक अपने हत्थे दा ना इक बनाए दा ना उसी केक बी गिफ्ट दिन्नी आं फिर में बिस्किट आंदे बिस्किट दा गोल मतलब बिस्किट पैह्लें मिक्सी च ग्रैंडर कीते फिर बिच्च दुद्ध बगैरा पाया फिर में ओह्दा केक बनाया चाक बिस्किट दा केक बनाइयै फिर इक उप्परों में चाकलेट आंदा चाकलेट दी क्रीम बनाइयै ओह्दे उप्पर लगाइयै ओह्दे पर फिर में उसी में उन्नी दा हैप्पी बर्थडे लिखियै फिर में केक त्यार कीता केक त्यार करियै ते फिर में में महा आखेआ चलो हून में अपने भांजे गी गिफ्ट देई आन्नी आं फिर जेल्लै में गेई उं'दे घर फिर में सोचेआ महां चल हून उं'दे घर जाइयै देगी ते ज्यादा उसी अच्छा लग्गना ऐ फिर अस उं'दे घर गे फिर अहें उ'नें गिफ्ट दित्ता उसी बड़ी खुशी होई कि माम्मी ने मिगी अपने हत्थें दा बनाए दा गिफ्ट दित्ता ऐ कार्ड दित्ता ऐ बुक्केज दित्ता ऐ केक दित्ता ऐ फिर उ'नें सारें गी बठ्हाया ते मतलब अप कि केक कट कीता परतियै फिर असें सारें खाद्धा अहें सानू बड़ा अच्छा लग्गेआ चाकलेट केक इ'न्ना अच्छा बनाए दा हा फिर साढ़े भांजे ने बी अपनी तरफ जो सानू पार्टी देनी ही उन्नै बी दित्ती अहें बी दित्ती फिर असें ओह्दा बर्थडे शैल करियै इंजाए कीता ते अस अपने घर आई गे